अस ग्रां च तां रैह्ने होन्नें क्योंकि ग्रां दी जेह्ड़ी हवा होंदी बड़ी शुद्ध होंदी ओह् मतलब बड़ी शैल होंदी ओह् जेह्ड़ी साढ़े शरीर ताईं साढ़े शरीर ताईं मतलब शैल होंदी जेह्ड़ी ग्रां दी हवा जेह्ड़ी होंदी इ'यां शुद्ध होंदी पवित्तर होंदी कैंह् होंदी क्योंकि उत्थै बूह्टे शैल लग्गे दे होंदे हवा इन्नी शैल चलदी ठंड उद्धर मतलब गर्मी च ते मतलब रैह्ने दा ते मजा आई जंदा क्योंकि गर्मी इन्नी लगदी निं ऐ हवा इन्नी शैल होंदी अगर बिजली नेईं होऐ ग्रांऽच तां बी अस उत्थै रेही सकनें क्योंकि बूह्टे ऐं बूह्टें च हवा बगैरा बूह्टें च बझदी रैंह्दी सानूं गर्मी कुद्धरा लग्गनी शैह्र च दिक्खी लैओ तुस शैह्र च इन्ने कट्ठे कट्ठे घर होंदे ना बूह्टे होंदे लग्गे ना कुछ बाई चांस लाइट गै चली गेई बिजली गै चली ते फिर केह् होग्गा हवा ते रैह्नी हवा ते मिलनी निं उप्परा मरी गै जाना उत्थै गर्मी दे कारण असें जेह्ड़ी होंदी जेह्ड़ी ग्रां होंदे उद्धर बड़ी शैल मतलब खु'ल्लियां खु'ल्लियां ज'गां होंदियां अस उद्धर फिरी सकनें घूमी सकनें एह्दे कोला शैह्र ते इन्ने मतलब टाइट टाइट घर होंदे अस ना उद्धर घूमी सकनें जेह्ड़े आं आंगन जि'नें गी बेह्ड़े बोलदे ओह् इन्ने टाइट टाईट होंदे ऐ इ'यां होंदे गै निं है अद्धें दे ते इ'यां ग'ली च गेट होंदे उं'दे दरोआजे होंदे हून बेह्ड़ा दिक्खी लैओ जे ग्रां दे लोक होंदे उं'दा किन्ना बड्डा होंदा शामीं अस उत्थै सैर सूर बी करी सकनें लेकिन शैह्र च ते होंदे गै निं है जेह्ड़ा शैह्र होंदा ना बेशक्क शैह्र होंदा शैल ऐ कैंह् शैल होंदा क्योंकि उत्थै फैसलीटीस बड़ी सारी होंदी फैसलीटीस दा केह् मतलब होएआ कि मतलब इ'यां लाई लैओ तुस कि उद्धर सानूं चीजां बड़ियां जैदा प्रोवाइड होई जंदियां चीजां बड़ी सारी किसम दियां मिली जंदियां क्योंकि हास्पिटल लाग्गै होंदा स्कूल लाग्गै होंदे ट्यूशन पढ़ने आह्ले लाग्गै होंदे स्कूल लाग्गै हैं ट्यूशन पढ़ने आह्ली हर इक चीज सानूं उत्थै मतलब मिली जंदी ऐ दुकानां बी लाग्गै लाग्गै होंदियां इन्नियां दूर मतलब कुछ लैने ताईं सानूं जाना निं पैंदा दूर दूर है ना हर इक चीज उत्थै होंदी शैह्र च बस ग्रां च एह् ऐ कि फैसलिटीस घट्ट होंदियां लेकिन उद्धर दा जेह्ड़ा रैह्ना बैह्ना होंदा ओह् ते इ'यां शुद्ध ओह् मतलब इ'यां अच्छा होंदा वातावरन अच्छा होंदा कुदरती मतलब अच्छे होंदे तांइयैं मी जैदा पसंद मी ग्रां च रैह्ना ऐ ओह् बेशक्क उद्धर फैसलिटीस निं हैं गड्डियां बगैरा दी बी इन्नी नेईं होंदियां बिच्च बिच्च चलदियां कदें कदें रोड़ मतलब इ'यां टुट्टी गै जंदे उद्धर रोड़ निं होंदे ऐं लेकिन ताह्म्मीं थोह्ड़ा मुश्कल ते होंदा ऐ लेकिन ओह् अच्छा ऐ क्योंकि उद्धर सानूं कुदरती चीजां बड़ी सारी मिली जंदियां अपने घर दे अस अपने घर दी सब्जियां बगैरा खाई सकने आं ग्रां शैह्र च ते मिली निं सकदियां ऐं एह् सब कुछ उद्धर ते बजारा गै खरीदियै सानूं लैनी पैंदियां तांइयैं जैदा मी पसंद ग्रां च गै ऐ होर ग्रां दे लोग जेह्ड़े बगैरा होंदे सारे मिली जुलियै बगैरा रैंह्दे ऐं शैह्र च ते इक दुए कन्नै इन्ना जैदा कोई कंसर्न मतलब इन्ना रखदा निं ऐ सारे अपने अपने कम्म कन्नै मतलब रखदे ऐं है ना ते मतलब इ'यां लोग जेह्ड़े होंदे इक दुए दे मतलब हैल्प बगैरा बी करदे उद्धर लोग जेह्ड़े होंदे आस पास जे कन्नै कन्नै होर गांव च इक होर बड़ी जरूरी गल्ल ऐ जेह्ड़े आ मतलब कट्ठे कट्ठे जेह्ड़े घर होंदे ना इ'यां रैंह्दे जि'यां कि ओह् अपने गै परिवार दे लोग ऐं है ना होर इक घर गी अगर मतलब मुसीबत बगैरा पेई जंदी होर दुए मतलब पुच्छने गी आई जंदे कि केह् होएआ अस थुआढ़ी मदद करी ओड़चै केह् निं करचै इ'यां सब कुछ शैह्र च निं होंदा ऐ ताईं ग्रां मतलब जैदा अच्छा होंदा ऐ होर ग्रां च ते मतलब अच्छी ऐ पानी खु'ल्ला होंदा बोर बगैरा कढाए दे होंदे लोकें अच्छा उद्धर खाई सकने आं बूह्टे बगैरा लाई सकने आं ग्रां च सिर्फ फैसलिटीस ऐ मतलब शैह्र च रैह्ने ताईं खु'ल्ले पैसे चाहिदे होंदे ऐ खु'ल्ले पैसे होइयै सर्वाइव उद्धर करी सकदा उद्धर रेही सकदा क्योंकि उद्धर क्योंकि उद्धर हर इक चीज पैसे कन्नै गै मिलदी ऐ दोआइयां बगैरा लैना ओ ओह् बी बजार चा असें लैनी पैंदियां ग्रां च ते लोग अपने घर बी बनाई सकदे ऐं है ना दुद्ध बगैरा बी ओह् बी बजार चा खरीदना पैंदा लेकिन ग्रां च ओह् ते मतलब फ्री दा लोकें गाएं बगैरा रक्खी दी होंदिया गौ बगैरा तो मतलब मिली जंदा ठीक ऐ ना होर फैमली जेह्ड़ी शैह्र दे जेह्ड़े लोग होंदे शैह्र दा लगा लो इक घर ऐ इक घर दे जिन्ने बी लोक होंदे ओह् सारे कम्म जंदे सारे कम्म जंदे ओह्दे कारण ओह् अपने बच्चें उप्पर बी ध्यान निं देई सकदे लेकिन जेह्ड़े ग्रां दे लोग होंदे ओह् मैक्सीमम मतलब लेडीस जेह्ड़ियां होंदियां ओह् घर गै होंदियां मैक्सीमम बिच्च बिच्च घर जेह्ड़े उ'नें ओह् जंदे होने बिच्च बिच्च घर गै होंदे ओह् बच्चें उप्पर ओह् ध्यान देई सकदियां न है ना इ'यां गै मतलब शैह्र शैह्र इक किसम दा अच्छा ऐ क्योंकि उद्धर फैस्लिटीस बगैरा प्रोवाइड होंदियां ऐ लेकिन ग्रां च इन्नियां फैसीलिटीस प्रोवाइड निं होंदियां लेकिन ताह्म्मीं ओह् अच्छा ऐ अपने अपने शैह्र दे अपने अपने ओह् होंदे अगर दोनों गै ना जैदा शैह्र अच्छा होंदा ना जैदा ग्रां अच्छा होंदा ओह् इलाके अच्छे होंदे जिद्धर शैह्र दी बी फैसीलिटीस प्रोवाइड होई जंदियां होर जिद्धर ग्रां दियां बी होई जंदा मतलब जि'यां टाउन लगाई लैओ ओह् जैदा स्हेई होंदे है नी होर मी उद्धर गै रैह्ना पसंद ऐ होर विलेज अपने अपने अच्छे ऐं अगर विलेज च बी जैदा फैसीलिटीस प्रोवाइड होई गेइयां मतलब जि'यां हास्पिटल विलेज च अच्छा होना चाहिदा ग्रां च फैस्लि हास्पिटल अच्छे होने चाहिदे हून रातीं कुसै गी लग्गी जाए जां कोई बमार गै होई गै जाए होई जाए ते उट्ठियै उस्सी विलेज ग्रां दा शैह्र औने पौंदा ओह् नेईं होना चाहिदा